बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमोनफोरा गुबैयै सोलोंथायाव गोग्लैसोनाय नङा बुंनो थाङोब्ला सोलोंथायाव सोलोंथायनि फारसे जोबोद गोसो होनायखौ नुनो मोनो नाथाय माखासे सोलोंथाय गोनां लाइमोनफोरा सोलोंथाय मोनखांनायनि उनाव माखासे जिउ खुंथायारि राहाखौ नागिरनानै लानायाव जोबोद जेंनाजों मोगा मोगि गोनां जायो माब्लाबा रांखान्थिनि आंखालाव माब्लाबा माखासे खाबुफोरखौ मोनैनि जाहोनाव बिब्दिनो माखासे जेंनाजों मोगा मोगि गोनां मोगा मोगि जानो गोनां जायो बे बेलायाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो लाइमोनफोरनो राहा दिन्थिनानै होनाया गोनांथार लाइमोनफोरखौ थांनानै थानायाव बिसोरनि जिउ खुंथायारि राहा महरै बिथांमोननो माखासे हेफाजाब होनायाव माखासे बिफाव लानांगौ दं